रामायण देखलहुँ बहुत सुन्दर लागल रामायण देखै छी हमसब टी वी मे बराबर जटायु जी छलनि हुनकर जहन विदाइ भेला तऽ हुनकर रावण पङ्ख काटि लेलकनि पङ्ख कटलाके बाद राम जी सीता जी सब पहुँचलनि आओर लक्ष्मण जी ठोर लक्ष्मण जीके ठोरमे सेहो अथी लागल छनि उहो एलनि आओर जटायु सबसँ बड़ा हीरो अइ देखल जाइ तऽ जटायु सन हीरो एकोटा नहि अइ आओर रामायण तऽ बहुत सुन्दर चीज अइ रामायण हर घर घरमे देखल जाइ छै जे रामायण भऽ रहल छै एक टाइम रहै जे हमसब बच्चामे बहुत जादा देखी रामायण हमरा सबके जहन टी वी नहि रहै तऽ हर घरमे जाइ कोनो घरमे खटखटा दी जकरा टी वी रहै जे हमसब कनी रामायण देखब रामायण देखऽ दियऽ आओर सबसँ बड़ा हीरो जटायु छथि जे हुनकर पङ्ख काटि लेलकनि जाइ टाइममे राम जी सीताजी हुनकर व्यवस्था केलकनि आओर जटायु तऽ हीरो केओ नहि छथि बहुत सुन्दर हीरो छथि आओर बहुत सुन्दर रोलो केने छथि जटायु जी